सारें कोला जेह्का एल्लै मश्हूर खेल ऐ इंडियां च चला दा ओह् बैट बॉल गै ऐ आखदे न भाई विराट कोह्ली जेह्ड़ी ओह् सारें कोला शैल खेलदा ऐ